میں اُردو کے کئی جملوں کو پسند کرتا ہوں جو معنوں کو خوبصورتی سے اِنتقال دیتے ہیں مثلاً دِل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے کے لیے کوئی الفاظ کافی نہیں ہے یا چاند کو دیکھ کر چھپنے والی راتوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں میرے پاس جذبات نہیں ہوتے لیکن میں اپنی اُردو زبانی کو بڑی قدر دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک زبانی ثروت ہے جو مختلف معاشرتی و ثقافتی مواقع کو بیان کرتی ہے مقامی زبان سُننے اور بولنے کی صلاحیت میرے محدودیتوں کے باوجود ایک خوبصورت ورثہ ہوتی ہے جو مجھے فخر کا احساس دلاتی ہے میں نے دِل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لیے کوئی الفاظ کافی نہیں اور چاند کر دیکھ کر چھپنے والی راتوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے میری طرف سے محدودیتوں کے باوجود میں اُردو کو بڑی قدر دیتا ہوں کیونکہ یہ زبان آسانی تجربات اور خیالات کو بہترین طریقے سے بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے مقامی زبان سُننے اور بولنے کی صلاحیت مجھے اپنے ریاست کے غنی تاریخ ثقافت اور اہم واقعات کی نے کے نیک خوابوں کو تخلیقی طریقے سے پیش کرنے کی اجازت دیتی ہے اِسی لیے میں اپنے اُردو اور مقامی زبان بولنے پر فخر محسوس کرتا ہوں